हय हय हय हय तें आनी चुकलां गो बाय आत्तां येयलां देवळान आसा आसा आसा बरें आसा बरें आसा देवळान वचूं बी ना का कितें आजून आ हा आतां खाजें आतांत घेता का पांयां पडून येवन घेता आतांत घेवन यें पळय खाजें मगो सद्द्या बाय अंयशीं रुपया पाव कील जालां ताज्या वयल्यान कर तूं किल्लाक कितले ते कायें तांबडे काड धवें काड जावं आमचें हें सुकें खाजें काड तिगांयचो रेट एकूच आ हय हितुतलें खंयचें जाय तुका खाजें पयली सांग चल ती आमची हय हय ती आमची स्पेशलटी मुगो वार्शीक तुमी व्हरतात न्ही राव दा अशीं आमची मगो ठरावीक गिरायकां आसात हरशीं म्हणून राव आ बाबूक सांगता आ कितलें घालूं तुका आ एक पॅकीट आ बरें बरें बरें बाबू तें आल्याच्या खाज्याचें एक पाकीट पाव किलाचें मार पवया आ आनी कितें जाय हें बय हें म्हाना म्हाना भुरग्यांग सामकें आवडटा आ म्हानां जाय हय हय आसा आसा तीं कितलीं दोन पाकिटां घालूं एक पाक् एक पाकीट कोणांक पावता गो दोन व्हर तूं हा बरें बरें गो

हय हें बय हें बय हें ब तें कितलें घालूं आ ह बरें बरें बरें बाबूक घालूंक लायता आ आनी पयशे बीन मागीर दी गो तूं कयें देवळान वचोन यो पॅक करून थेयता हांगां ओके आ बरें बरें आ